हाँ मैं आपको हमारे घर के पास जो एक लाइब्रेरी है हमारे घर से कुछ दूरी पर पड़ती है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी वह जो लाइब्रेरी है जिसमें मैं और मेरे जो दो चार दोस्त हैं हम सभी मिलकर जाते हैं और वह लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसमें बहुत सारी बैठने की उत्तम व्यवस्था है कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होती है और वहाँ पर खाना खाने के लिए भी एक अलग से एक बड़ा सा रूम है जहाँ पर हम जाकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं बातें कर सकते हैं और वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आसपास का माहौल भी बहुत शांत रहता है कि हमें पढ़ाई के बीच कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है उस लाइब्रेरी में कोई भी असुविधा हमें नही होती है वहाँ का जो जो पानी है वह भी बिल्कुल साफ सुथरा और वहाँ की जो सफाई है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है वहाँ पर हर तरह से बहुत अच्छी लाइब्रेरी है वह